हा पात्रांव आज टेबल मेळटलें म्हाका एक चार जाण आसा आमी फॅमिली आसतली टेबल मेळटलें ओके आनीक तुमचे रॅस्टरॉण्टाक पार्कींग आसा न्ही फोर विलरांक ओके आनीक कितल्या वेळान बंद करतले तुमी केन्ना बंद जाता लास्ट ऑडर केन्ना घेतात सांगपा शकता